اسکول میں مجھے بہت ساری چیزیں اچّھی لگتی تھی لیکن ان تمام تر چیزوں میں ایک تاریخ کی کتابیں پڑھنا تاریخ کے مضمون پڑھنا مجھے نہایت ہی پسندیدہ مضمون رہا ہے اور شروع سے ہی مجھے تاریخ میں اس لیے بھی دلچسپی ہے کیونکہ اس میں بادشاہوں کا جاننا ان کے حالاتِ زندگی ان کے رہنے سہنے کے طریقے اور ان کی حکومت کہاں کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک چلی کیسے چلی اور اپنی زندگی میں کیسی زندگی گزاری انہوں نے اور کیا کیا کارنامے انجام دیے اور ان کی حکومت کہاں سے کہاں تک چلی کیسے چلی اور ان کا رعایہ کے ساتھ کیا سلوک رہا اور یہ سب جاننے جان کر اور آج کے حالات کو دیکھتا ہوں تو پہلے زمانے کے واقعی میں دلچسپ ایک کہانی سا بنتا ہے اور ان سب خیالات میرے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور یوں محسوس کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو خود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اسی طرح سے مغلیہ سلطانیہ مغلیہ سلطان اورنگ زیب علیہِ الرّحمہ اور شاہجہاں وغیرہ کی جب تاریخ پڑھتا ہوں تو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کی بدولت ہے جو آج ہندوستان کو انگریزوں نے سونے کا چڑیا کا لقب دیا ہے اور انہیں کی یہ مہربانی ہے بادشاہوں کی جو آج ہمیں ہندوستان میں لال قلعے تاج محل جامع مسجد اور دیگر عمارات جو اس وقت